مچھروں کی پیداوار کے مقامات میں پانی جمع نہ ہونے دیں تاکہ مچھر نہ پیدا ہو سکیں مچھر مارنے والے اسپرے کا استعمال کر کے مچھر کی پیداوار کو کم کر سکتے ہیں مچھر کے کاٹنے سے بچنے کے لیے لمبی پانچوں اور درست پوشاک پہننا ضروری ہے مچھردانی کو خلاف ورزی سپرے کی مدد سے اپنے گھروں کے ارد گرد استعمال کریں ملیریا کے خلاف اینٹی ملیریا دوائیں استعمال کرنا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے مچھر پیداوار کو کم کرنے کے لیے مناسب کی ممانعت کے طریقے استعمال کریں مختلف تعلیمی کمپنیز کے ذریعے عوامی آگاہی بڑھانے سے مچھروں کی پیداوار کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے